दाखालै दाबा गंसे बायदोंमोन आङो दाबायानो मोजां नङा मैगं थायगं हानायावबो सुबिदा जाया आरो लहाफ्राबो मोजां नङा माराम जागोन बादिबो मोन्दों आङो बानजायाखै बारा